ہیلو آداب آداب عرض ہے وعلیکم السلام میں ایچ آر منیجر بات کر رہا ہوں انفوسس کمپنی سے کیا میری بات آئی ٹی منیجر سے ہو رہی ہے گزشتہ چند یوم سے ہماری رپورٹ نیو بچوں کی دقت ہو رہی کمپنی میں اس سلسلے میں ہمیں پندرہ سسٹمس کی ضرورت ہے آپ کے پاس یہ سسٹم دستیاب ہیں اور اس میں ہمیں پانچ لیپ ٹاپ چاہئے جو بچے آفس میں نہیں آ سکتے میں انہیں ہم گھر پر ٹریننگ چاہئے آن لائن دینی چاہئے اور اس کے لئے ہمیں انٹرنیٹ پاس ہونا چاہئے اس کے حساب سے آپ سسٹم ارینج کیجئے اور ہمیں اس کے اندر کچھ لیپ ٹاپ میں کچھ سافٹ ویئر چاہئے ضروری سافٹ ویئر جیسے آن لائن کے لئے گوگل میٹ چاہئے اور ہمیں آٹو کیڈ آٹو کیڈ چاہئے ہاں میں تعلق سے ہمارے منیجر سے بات کرسکتا ہوں وہ کہ کتنے سافٹ ویئر چاہئے کیا کیا ٹریننگ دینا چاہئے بچوں کو اس تعلق سے میں ڈیٹیل بھی ہمیں انفارمیشن یا پھر ہمیں معلومات نہیں ہے تو جیسے یہ ہیں یہ ہم آپ کو اطلاع انشا اللہ آپ کو آپ کے میل پر بھیج دوں گا ہمیں اس تعلق سے اور ایک ضروری بات کرنی تھی کیا بھی یہ اس ہفتے میں مل جائیں گے یہ سسٹم بہت شکریہ میڈم